जी केकटाउन से बात कर रहे हो आप ओके जी सर मुझे एक ऑर्डर देना था केक का क्या एगलेस केक मिल जाएगा ना मुझे विदाउट एग चाहिए ओके जी कौन से कौन से फ्लेवर के मिल जाते हैं आपके यहाँ भैया मुझे तो वैसे मिक्स फ्रूट का चाहिए ओके हाँ उसमें फ्रेस फ्रूट भी एड कर दीजिएगा आप है ना ठीक और जैसे पा अगर मैं मिक्स फ्रूट का बनवाती हूँ तो कितने केजी के हिसाब से बनेगा यह ओके ओके तो आप कितने मतलब कितना रुपया लेते हो एक पौंड का कितना क्या है ओके ओके मतलब मुझे वन केजी का पड़ेगा फोर हंड्रेड समथिंग है ना ओके ओके भैया तो मुझे चाहिए मिक्स फ्रूट फ्लैवर चाहिए ओके और आपको वाट्सप कर दूंगी कि किस डिज़ाइन में चाहिए मुझे ओके और भैया मैं बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ तो मुझे पिंक कलर में चाहिए ओके ठीक है और मुझे चाहिये ठीक है जी ठीक है ओके थ्री केजी का चाहिए मिक्स फ्रूट फ्लैवर में चाहिये पिंक कलर का चाहिए और रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए ओके मैं आप भै भेया मुझे आज शाम में ही चाहिए है ना ओके ओके थैंक्यू